आं माइ गायनायनि सोमोन्दै बुंसै माइखौ माब्रै गाइयो माब्रै माबागोन जेन'बा फार्स्टनिफ्राय जोङो खारहायबाय हाखौ खारहायनानै आरो सामार होनानै आर मै होदोलाय आर बर' होदो बर' होखांनानै जोङो मै होबावदो मै होनानै आरो एवख्रांबावदो फोमोनदो फोमोनखांनानैसो जोङो मै होनानै जेन'बा खोथियाखौ सोमनानै खोथियाखौ सोमनानै सोमखांनानै बोखांनानै हरनै दोनबाय हरनै दोननानैसो जोङो खोथियाखौ खुबैबाय खुबैनानै जोङो फनद्र बा फनद्र बा बिस दिनसो खुबैनानै दोनबाय खुबैनानै दोननानै जोङो दस्रा हाखौ हालेवबाय जेन'बा गायगोन हाखौ हालेवबाय हालेवनानै जोङो फोमोननानै माबा खांनानैसो जों खोथियाखौ फुयो जेला खोथियाखौ फुयो फुखांनानै जोङो हरसे हरनै दोनोब्ला खोथिया गाइनो मोजां जायो बेनिफ्राय हरनै हरथामसो माबाबाथाय खोथियाया सेवो जों माइ गाइनो मोजां मोनो आबाद मावनो जों माइखौ गाइसै गाइखांनानै जोङो माइनावबो माबानानै आबार खालामनांगौ हासार सारनांगौ हासार सारखांनानै जोङो माइखौ जेन'बा एम्फौ जायोब्ला मुलि सारनांगौ मुलि सारनानै दैमा थेनांगौ दैमा थेखांनानै हाग्रा रज'दोंबा जों हाग्राखौ फुनांगौ हाग्रा फुखांनानै अबेबा खनायाव मोसौ जादों नामा बबेबा खनायाव बोरमा जादों नामा सोरनिबा मोसौआ गनानै जाफैदों ना सोरनिबा बोरमाया गनानै जाफैदों जों बे नायनांगोन नायनानै जोङो मोसौ मोसा जानायखौ नोजोर होनांगोन जेला माइया थरायो अब्ला जोङो माइखौ माब्रै ओंखारगोन माब्रै ओंखारा जोङो माइ ओंखारसैआव जोङो खाथि गासा सावनानै खाथि गासा सावखांनानै जोङो खायसेहा खायसेनि लागोआव खाथि गासा सावालाबानो गनसायाव थाव लानानै फुनो माइ बिदाङाव फुनो आरो खाइसेबा माबायाव बे थाइगेर थाऱगेर बिखंआव थाव गुबै होनानै सावो जाहाथे बै एम्फौफ्रा माइ माबानायाव आवमाफ्रा बे थाइगेर बिखंनि थावआव बारसोमनानै थैयो बिनि थाखाय जोङो बे थाइगेर बिखंआव थावखौ लुनानै सावनानै गारबोयो बेनिफ्राय सावखांनानै माइया जेला मोनो माइ मोनखांबा जोङो हाजिरा नागिरनानै बा न'आव हायो हाखांनानै जोङो ज'मा खालामो ज'मा खालामखांनानै जोङो फोथाराव थेक्टारजों लायगोन बा थेलाजों लायगोन थेलाजों लायखांनानै बा थेक्टारजों लायखांनानै जोङो न'आव लाबोनानै जाबनानै दोनफैयो जाबखांनानै जोङो मारा होयो जेला मारा होयो मारा होखाङो अब्ला जोङो माइखौ सानदुंआव सानथाम बा सानब्रै लामसै लामनानै जोङो सोनांगौ खिनिखौ बाख्रिआव सोनानै दोनसै सोखांनानै जेना जाखिनि जाग्रोनांगौ बेखौ जोङो बाइहेरायाव दोनसै लामनानै सौनानै आरो जोङो बेफोरजोंनो थाखा फैसाबो खामायो आरिखि नांगौ खिनिखौ दोननानै नाङैखौ जोङो फानो आरो माइ जिगाबखौ जोङो मोसौनि थाखाय माइ जिगाबखौ जोङो हुंनानै दोनो जेला हुंनानै दोनो अब्ला बे मोसौआ दैलांआव गांसो गैयाब्ला बे गां माबाखौ जिगाबखौ जायो बेनिखायनो जोङो मोसौखौ मोसौनो गांसोखौ जमायनानै दोनो